कृषि एत्ती समय गेहूँ गेहूँ के खेती हो रहा है सरसों के खेती हो रहा है चना के खेती हो रहा है और मटर भी के खेती हो रहा है अरहर भी के खेती हो रहा है बादल पत्थर ओथरा पड़ता है तो बादल सरसो अरहर बसका जाती है पाला मार देती है टमाटर ओमाटर हुआ था उसमें भी पाला मार देती है बारिश हो रहा है तो कुल गेहूँ खराब हो जाती है हवा चल रहा है तो दाना उसमें नही पड़ती है फिर कल ऊ कहत ऐसे ही पूरा होत हो खराब हो जाता है बारिश गेहूँ के समय में बारिश न होना चाहिए धान जहाँ धान अगर लगा है तो बारिश हो होता है तो बहुत अच्छा रहता है गेहूँ लगता लगा है तो नहीं ज़्यादातर बादल तो गेहूँ के कटाई मे ज़्यादा बरसते हैं और सरसों भी कट कटने लगता है तो तब भी बरसते हैं और वैसे पर नहीं बरसते हैं अभी वो अभी तो बारिश हुआ था पत्थर भी पड़ा था तो गेहूँ कुल और जो फूट रहा था वो खराब हो गया था एक दम गेहूँ के ऊपर ऊपर पानी जाता था तो वो गेहूँ गल गया था टमाटर भी बोए थे टमाटर गल गया था बहुत ज़्यादा एकदम खराब हो गया था गेहूँ